ہاں یار کیسے ہو ہاں یہی پوچھنا تھا یار کہ میں اپنا آدھار کارڈ اوی کچھ دن پہلے جا رہا تھا میٹرو سے سفر کر رہا تو کافی زیادہ بھیڑ تھی اب اسی درمیان وہ شاید میرا بیگ کہیں میٹرو میں چھوٹ گیا اور اسی میں آدھار کارڈ تھا تو وہ بھی کھو گیا ہے اور اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جو دوسرا آدھار کارڈ اب میں دوبارہ ڈبلیکیٹ بنوانے کی سوچ رہا ہوں اس کے لیے کہاں جانا ہوگا کہاں پر دفتر ہے اور آدھار اندراج مرکز کہاں ہے مجھے معلوم نہیں ہے اور اگر تمہیں معلوم ہو تو تم بتاؤ ٹھیک ہے اور آدھار کارڈ کی تو آئے دن ضرورت پڑتی رہتی ہے اور وہ زو کافی زیادہ ضروری ہے یار اس کے بغیر کہاں ہم جائیں ٹھیک ہے تو کوشش یہ رہے گی میری کہ میں آدھار کارڈ اندراج کراؤں اور اگر تم اس کے بارے میں مرکز معلوم ہے تو مجھے بتاؤ اور تاکہ میں آگے جا کر کے جلد از جلد اپنا ڈبلیکیٹ آدھار کارڈ شائع کرواؤں اور ٹھیک ہے شکریہ بھائی تمہارا مدد کرنے کے لیے